ना हमनायावथ' ओरैनो मानो होमब्ला माब्लाबा समावबो दै बोहैनाय फैयो नालाय नों बान्दो थेनानै हमनाय समाव बोरैबा खर'निफ्राय दैया हुरमुर हुरमुर फैयोब्ला बान्दो थेनाया बोरैबा नों थेबथ'नो हायो फ्रुस बायोब्ला नोंहा ना हमनांगौआ हाहैला आरो मानोना दैया बायोब्लाथाय बे नाया गासैबो दै मोनफिनब्लानो गासैबो नाया दवखोनानै गासैबो खारलाजोबगोन आरो मानो होमब्ला जाहा ओंखायनो बै सिगांनि दै बोहैबाय थानायखौ नों गोजौ मोजाङै थेनांगोन आरो नङाब्ला नोङो बेखौ थेथुम मोजां थेथुमनो हायाब्ला दैया बोहैबोब्लाथ' नाया गासैबो नों सारनायखिनि खस्थ' खालायनाया जेबो लाब गैया जागोन आरो ओमफ्राय दै गोदान हाबोब्ला नोंहा नों नाखौ मासेबो मोननाय नङा ओंखायनो बै खर'नि दै बोहैबाय थानायखौ नोङो थेबथेनानै मोजाङै बेलेगजों जावना हरनांगोन आरो थ्राय थ्राय दाननो हानांगोन नङाब्ला नोङो बे दै फैनायखिनिखौ थेबथेना लाखिजोबनो हाया बायह्राथिं एसे जाम्फैबायदि जावना हरनांगोन होमब्लासो नोङो बेखौ ना सारनो फोराननो हागोन आरो नङाब्ला नोङो ओरै बान्दो थेनानै सारोब्ला बे दैयाथ' बोहैबाय थागोन नालाय ओमफ्राय दुख्रांनानै बायफ्रुब्ला नों नाखौ मासेबो मोननाय नङा आरो दै गोदान मोनब्ला नाया गासैबो जोंहा दै गोदान मोनबाय होननानै गासैबो नाया बाज्ल'खांजोबगोन बेलेगथिं ओंखारलांजोबगोन आरो होमब्लाना नोङो नाखौ मोनला बोरै मोनबावनो बे दैयानो बायफ्रुबायब्ला नों बोरैहाय ना मोनबावगोन नोंलाय दै गोदान हाबब्लाथ' ना मोना नङा ओंखायनो सिगाङावनो बुद्धि बाहायनानै दैखौ बान्दो थेयोब्ला नोङो बेलेकथिं एसे जाम्फै फिसा फिसा जावना हरनांगोन आरो होमबाना बै जाम्फै जावना हरनायथिं दैया स्राय स्राय थांबाय थानोसै नों सारनायथिं दैया रानलांबाय थासिगोन आरो होमब्लाना नोंहा आराम बेयाव सारनोबो हासिगोन नायाबो हमनो हासिगोन आरो बारहुंखा लोगो मोनब्ला ना गुरनायाव नोङो बे बारहुंखाखौ बासायनोब्ला नोंथ' नोंनि साथादोंबो हाया बारहुंखाखौ बासायनोब्ला नोङो माबा मोनसे एसे हाखर गोथौ जावनानै नोङो बेयावहाय एसे थाखुमानायनि बुद्धि खालामनांगोन आरो नङाब्ला जोङो बारजोंनो बुखार जागोन हयथ' माबा मोनसेब्लाबो जोङो बारजों बुखारनानै बेलेकफ्राव जों गोदाव सोराव थाहैनांगौ जागोन आरो ओंखायनो जोङो बारहुंखाखौ बासायनोब्ला बेहाय खाथियावनो हाब्रां सेरफ्राव हाफोर गोथौ जावनानै जों थाखोमाना थानांगोन आरो नङाब्ला जों साथाजोंल' लाखिनो हाया बारहुंखा बारब्ला साथाया बुखारो साथाया दसेनो बे साथा फुवारना थानाया जेबो लाखिनो हाया आरो जों राहाखौ बिदिनो खालामनांगोन हाखर गोथौ जावनानै बावनो जों थाखुमाना थनांगोन आरो बारहुंखा फैयाोब्ला